हमारे देश हमारे क्षेत्र में प्रचलित धर्म हिन्दू है मुस्लिम है और अधिक धर्म है ईसाई धर्म है हिन्दू धर्म में जैसे सिर्फ़ लोग हिन्दुओं की पूजा होती है मुस्लिम धर्म में लोग बकरी खस्सा सब खाते हैं हिन्दू धर्म में वह सब नहीं होता है और प्रचलित है अधिक हिन्दू धर्म ही प्रचलित है हिन्दू धर्म में यह छठ दीपावली और पावन त्योहार नवमी बहुत सारे त्योहार मनाए जाते हैं मुस्लिम में मोहर्रम बकरीद और अनेक त्योहार मनाए जाते हैं जैसे मुस्लिमों का अलग होता है कुछ लोग मुस्लिम में अपने त्योहारों पर खस्सी बकरी माँस मछली खाते हैं और हमलोगों अपन त्योहार पर पराठे आलू सब खाते हैं हमारे क्षेत्र में प्रचलित हिन्दू धर्म है और हिन्दू राम जी ने ही लाए थे हिन्दू धर्म एक बहुत विशाल धर्म है हिन्दुओं के लिए हिन्दू जैसे हिन्दू नाम ही है और मुस्लिम मुस्लिम लोग तो